الفا رومیو گیولیا مہندر اسکارپیو ٹویوٹا فارچونر ہونڈئی کریٹا ٹاٹا سفاری وولکسویگین وینٹو ہونڈا سٹی ماروتی سزوکی بیلینو کیا سیلٹس فارڈ انڈیور